समस्तीपुरमे जो पशु जे पोसय हइ मालजाल जानवर ओकरा मने ठण्डामे केना रखल जाइ हइ घर बनाकऽ ओकरा झट्टाके पौरा बिछाकऽ ओ चट्टी ओढ़ाकऽ ओइपर रखल जाइ हइ बान्हल जाइ हइ गर्मी टाइम आयल तऽ रौदाके लिए बचावके लिए ओमे गाछ रहल तऽ गाछ तर बान्हि आयल नहि तऽ घरमे बान्हलक दमे लागय हइ तऽ पानिसँ भुस्सा होइ ओइमे हरियर घास होइ कुट्टी काटिकऽ हुनका खियाइल जाइ हइ खियाकऽ हुनका जान बचायल जाइ हइ आओर साँझ भिनसर गर्मीके टाइम रहल मच्छर काटलक ओइके लअ कऽ घुरा फुकि कऽ आओर ओकरा जे हइ धुआँ लगायल जाइ हइ तऽ अइ तरहसँ माल किसान भाय पोसय छथिन